ई योजना भेल से बिहार सरकारके योजना दै छथिन सरकार ई भेल भारत सरकार भारत सरकार जे हमरासभके जे पहिने डी ए काटि लै छलथि करोनामे से ओ पैसा आब मोदी सरकार दए देलथि तऽ ओ पेंशन जे बढ़ि गेल ओहि पेंशनसँ हम गरीब दुखियाकेँ मदद कए दै छियै पेंशन फंडसँ पाँच किलो चावल दै छथिन ओहि चावलसँ हमरा सरकारी बेनिफिट तऽ नहि किछु देताह सरकार बिहार सरकार ओ बिहार सरकारके देथिन हमसभ भेलहुँ भारत सरकार भारत सरकार तऽ हमरासभके पेंशने जे बढ़ा देने छथि ओही पेंशनसँ हम कनि गरीब दुखियाकेँ किछु अपन यथोचित मौखिक मदद करैत छी ई सरकारी योजना सँ हमरासभके नहि कोनो लाभ आ नहि कोनो हानि ई बिहार सरकारके योजना छियनि बिहार सरकार ई योजनासँ फायदा दै छथिन अपना योजना कार्यकर्तासभके सेंट्रल गवर्नमेंट एहिमे पेंशन परमे आधारित छी पेंशन जे बढ़ैलथि हे मोदी प्रधानमंत्री साहेब ओहीमे सँ गरीब दुखियाके हमसभ अपने किछु नहि किछु चाय भेल पानि भेल जेना अहाँके हम कहलहुँ ने मोदी टी पी लेब मोदी टी फ्री पी ई हम निकाललहुँ हेँ मोदी टी फ्री पी मोदी छी चाहे दोकान सँ तऽ ओ आगाँ तक गेल छथि हमहूँ योजना निकालि दैत छियै मोदी टी फ्री पी मने पाँच टाका नहि तऽ तीने टका दुइए टाका मोदी टी पी लैत छलहुँ पहिने दारू पीबै छलहुँ आब एखन दारू जहियासँ बिहारमे बन्द कए देलक तहियासँ दारू गेल मोदी टी पियू